जेनाकि हमरासबके साड़िए पिनहै छिए तऽ ओ मस्त लागै छै सब हीरोइन आओर सबटा पिनहै छै तऽ ऑर्केस्ट्रा जे छै ओहोमे बढ़िए बढ़िए कपड़ा पिनहै छै केओ खरबको पिनहै छै केओ मस्त लागै छै कोनो साड़ी जेनाकि हम कोनो साड़ी लेलिए ओ साड़ी अगर हीरोइनसब पिनहै छै कतहु डान्से उन्स करै छै तऽ ओसबके मस्त लागै छै केओ एहन साड़ी आबै छै जे ओतेक मस्तो नहि लागै छै तहिओ लाइट वेटपर मस्त लागै लगै छै तेहन हमरासबके वएह साड़ी खरिदै छिए पहिरै छिए जेनाकि भेलै जे खरिदै छिए आब स्टैण्डर्डसब आबै लगलै जेना हजार टकामे एगो ब्लाउज मिलै छै तऽ ओ ब्लाउजसब पिनहै छिए तऽ सब पिनहै छै हीरोइन आओर सबटा कतहु जाइ छिए तऽ सबके देखै छिए पिनहामे आओर जे साड़ी हम पिनहै छिए ओ साड़ी मतलब सब पिनहै छै कहीँ जेनाकि कतहु देखलिए ओ साड़ी मस्त लागलै तऽ कहीँ बैठिकऽ देखै छिए मस्त लागै छै तऽ लऽ लै छी कोनो खराब चीज होइ छै तऽ कहै छिए जे एना भेलै हँ नहि अच्छा लागै छै ओना मस्त छै तऽ लऽ लै छिए जेना साए भेलै साएमे दस पनरहह कलर होइ छै कोनो कलर मस्त लागलै तऽ लऽ लै छिए कोनो डिजाइन अच्छा रहै छै तऽ ओ लऽ लै छिए